गर्मी जा ॾींहं हुआ त मां कूलर वठण जो निर्णय कयो मां शो रूम में वियमि त मां उते मूंखे सैमसंग कंपनी जो कूलर वणियो मां हुनखे घर में वठी आयसि जॾहिं मां घर में वठी आयसि त मां जे महिल हलायो त हुनजी कूलिंग एतिरो सुठी न हुई हुन जी जेकी प्लास्टिक जी कॉलिटी हुई उहो बि एतिरी मूंखे समुझ में कोन आईं ऐं ऐं हिक त उहो वधीक जॻह बि खाए पियो ऐं हुनजो जेको आवाज हुयो हुन सां मुंहिंजा मतलबु की जाम आवाज आवाज जाम अचनि पिया त मूंखे उहो समुझ में न आयो त पैसा असांखे न मूंखे कूलर समुझ में ई न आयो इनकरे मां सैमसंग कूलर वठण जी सलाह तव्हांखे न ॾिंदसि ऐं हिन जो मेंटनेंस बि थोरो हाय आहे इनकरे मां हुन खे वठण जी सलाह तव्हांखे कोन ॾिंदसि